हम चारि भाइ बहिनी छी चारि बहिन छी एगो भाय अइ मगर भाय सभसँ जेठ हम छी मगर भाय बहिनके हमसभ बच्चा जँका बुझैत छियै बहुत महत्तम दय छियै भायसँ कोनो काज कल्याण कयलहुँ तऽ बहिनके बजेलहुँ भायके बजेलहुँ भाय आएल बहिन आएल बहुत मानैया बहिन सभकेँ बहुत महत्तम दय छियै कोनो काज तिहार कयलहुँ तऽ माँ बाबूसँ पुछि कऽ तहन फेर कोनो आगा बात बढ़ेलहुँ तऽ माँ पपासँ बुझि लय छी तहन कयलहुँ फेर बहिनसँ विचार लेलहुँ भायके बज कोनो काज कल्याण कयलहुँ तऽ भाय ओ आयल भाय भौजाइके बजेलहुँ भायके बहिनके सभकेँ बजबैत छी बहुत मेल अइ हमरा सभकेँ भाय बहिनमे बहुत मानता दैया जेठ बहिन छी मगर बहुत मानता दैया बहुत पुछैया जे जेठ हमर अहि अब बजैया तऽ अबैया मुड़न उपनयन करैत छी तऽ बहिनके बजेलहुँ भायके बजेलहुँ सभ आएल सभ मे बतिएलहुँ कोनो तिहार भेल तऽ तहन बात विचार कयलहुँ पाबनि तिहार भेल तऽ कोनो चीज देलहुँ नीक बेजाय पठेलहुँ जेना अखने भेल छलैया पाबनि तऽ सभचीज कऽ धऽ कऽ बना सोना कऽ पठेलहुँ हँ फेर अखने ई पाबनि होयत तऽ फेर सभचीज दय छियै रवि शनि पाबनि करैत छी तऽ कोनो चीज लऽ पुछि लेलहुँ बतेलहुँ बहिनेसँ पुछलहुँ बहिन बहुत हमरा सभकेँ बहुत एकदम व्यवस्था अइ बहुत बनल अइ नीक बेजाय सभ पुछि पाछि कऽ तहन करैत छी सभ बहिन भायमे बहुत मेल अइ हमरा सभकेँ पहिले पहिलका सभकेँ लोक सभकेँ देखैत छियै जे ओतेक नहि रहैत छै हमरा सभकेँ बहुत मानैत छथिन बहुत मेल अइ भाय बहिनमे हमरा सभके चारि बहिनीमे छी तऽ सभ बहिन हमरासँ पुछलनि जे हँ केना से केना करू एना के नीक बेजाय सभ पुछि कऽ तहन सभ चीज करैत छी